हलो नमस्कार सर मैं प्रकाश बोल रहा हूँ आप कार शोरूम से बोल रहे हो जयपुर से अच्छा एक्चुअली में से मेरे को गाड़ी खरीदनी थी फोर व्हीलर में तो उसके रिग उसके रिगार्डिंग आपको कॉल किया है कि कौन सी आपके पास कौन कौन सी अवलेबल है

हाँ जो महिंद्रा की महिंद्रा वाली जो थार है वो ब्लैक कलर में मिल जाएगी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बुकिंग वूकिंग कर देंगे उसका थोड़ा सर गाड़ी के बारे में बता दीजिए ये मतलब रिव्यूज के बारे में कोई फीचर्स वगैरह के बारे में फोर बाइ फोर रे

अच्छा

ओके ओके ओके सर ये कितने रुपये में पड़ जाएगी फिर ये टोटल फाइनल ऑन रोड पर अच्छा चौबीस पच्चीस लाख में ऑन रोड मिल जाएगी एकदम टॉप मॉडल है अच्छा चलो तो सर मेरी अच्छा मेरी फिर एक बुकिंग कर दो गाड़ी की फिर मैं ले लूँगा आ कर हाँ प्रकाश के नाम पर ही चलो ठीक है सर ओके